میرے لیے ایک خاص جھرنا جو ہے وہ گوکاک کا ہے اور بہت خوبصورت اور یادگار سفر رہا ہے صوبۂ کرناٹک کے اندر ایک شہر ہے بیلگام اور بیلگام سے تقریباً مین شہر سے مین سٹی سے تقریباً تیس پینتس کلومیٹر کی فاصلے پہ ہے گوکاک ایک قصبہ کے نام سے ہے اور گوکاک فالس بولتے ہیں اس کو بہت شاندار اور بہت ہی خوبصورت ہے وہاں خوبصورت خوبصورت جھرنے ہیں بہت مزہ آیا اور بہت اچھا لگتا ہے اور وہاں ٹورسٹ بھی آتے ہیں دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور میں بھی میں تقریباً وہاں فی الحال موجود تھا میں شہر میں موجود تھا کچھ مہینوں کے لیے تو میں نے معلوم ہوا کہ بہت خوبصورت یہ ہے تو دوست احباب کے ساتھ میرا وہاں جانا ہوا مجھے بہت مزہ آیا